हमरा सबके लगमे उच्चैठ भगवती स्थान अइ जतऽ कालीजीके पूजा होइ छनि काली जी ओहिठिन समुद्रमे उत उत्पन्न भेलखिन ओइठिन नारियलके भोग लगय छनि काली जीके लोग ओतऽ दूर दूरसँ अबइए दर्शन करयके लेल भगवतीके आओर लोग पूजा करैये आओर ओतऽ रुकइए दू दू दिन भगवतीके दर्शन करबाक लेल आओर लगमे कुशेश्वर स्थान छै जतऽ जाइके पहिले बड असुविधा छलै एखन सुविधा भऽ गेलइए लोक गाड़ी घोड़ा बस ट्रेनसँ जाइये भगवान महादेवक दर्शन करय छनि पूजा करय छनि ओइठिन जल चढ़बय छनि ओइके बाद गंगाजीमे सेहो घाट बनि गेलइए गंगाजीमे लोक जाइ छथि जल भरयके लेल आओर जल भरिके महादेवके चढ़बय छनि आओर घरपर लबय छथि आओर ओइठाम रुकय छथि प्रसादी लै छथि आओर गंगाजीमे जाइके लेल कोनो असुविधा नहि छै लोक एन एच सँ गेल रोडसँ गेल गाड़ी घोड़ाके व्यवस्था भऽ गेल छै मिथिलामे तै के कोनो दिक्कत नहि छै लोक जाइये आओर अपन पुनः वापस घरपर आबइए